जोंनि ओनसोलाव साबेसे डक्टर दङ आङोथ' बेखौ एग्जाक्टलि बुंनो हाला नाथाय आङो नुनाबादि आं खोनानाय बायदि दिनै गोबां दङ जोंनि ओनसोलावबो गोबां डाक्टारफोर दङो जोंनि लकेलनिबो डक्टरफोर दङो बिदिनो फरायनानै दाहालागि साक्सेसफुल जानानै जायफ्रा डक्टर जाबाय आरो गुबुन गुबुन बाहेरनिफ्राय फैनानै बिदिनो डक्टर जाफैनाय गुबुन डक्टरफोरबो गोबां दङ जोंनि ओनसोलावहा बेबादिनो सावस्रि जोथोनाव खामानि मावग्राफोरखौ फोरोंथाइ थाखाय सोलोंथाइयारि फसंथानफोराथ' दासिम गैया जेरो जोंनि गेजेरावहा बिदि मेडिकेल कलेजफोरा गैथ'वा दायो एमबिबिएस फरायनो थाखाय बा फार्मासिफोर फरायनो थाखाय जोंनि गेजेरावहा मेडिकेल कलेजफोरा दायो गैथ'वा नाथाय नार्सिंफोरनि थाखाय नार्सिं इनस्टिटिउटनि थाखाय आं नुनो मोनदों फिसा बिला बै गेदेर नार्सिं स्कुल नार्सिं इनस्टिटिउटफोरा दङ प्राइभेट नार्सिं स्कुलफोरा दङ जेराव बिदिनो एएनएम फोरखौ सोलोंनायफोरखौ नुनो मोनदों आङो आरो बेबायदिनो थोजासे सोलोंथाइयारि फसंथानफोराथ' गैया नाथाय गोबां स्टुडेन्टसफोरानो दिनै जायफोरा इन्टारेस्टेट जायफोरा दिनै जोंहा बिदिनो मेडिकोलाव इन्ट्रेस्टेट स्टुडेन्टसफोर दङो गोबाङानो दिनै बेबायदिनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बाइहेरायाव थांनानै स्टेटनि बाइहेरायाव थांनानै फरायनायखौ जों नुनो मोनो गोबाङानो बेबायदिनो एन्ट्रेन्सफोरावबो पास जायो आरो गोबाङानो बेदि नेशनेल लेभेल एन्ट्रेन्सआव पास जानानै दिनै डाक्टर साख्रिखौ गोसो होदों आरो बेबदिनो सोलोंथाइ लाहैदों बाइहेरायाव थांनानै जोंनि आसामावल' नङाना जोंनि इन्डियावल' नङा नाथाय गोबां सुबुंफोरानो दिनै गोबां स्टुडेन्टसफोरानो बाहेर कान्ट्रियावबो थांनानै दिनै मेडिकेलनि सोलोंथाइखौ लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो मेडिकेल एबा नार्सनि फरायसाफोरा जोंहा बेबायदिनो बांसिनानो बेबायदिनो लकेलावथ' गैया नालाय फिसा बिलाइ नेमफोरा दङ बेयाव सोलोङो नाथाय गोबां नार्सिंफोराबो आंनि खोनानाय मथेबा हाइद्राबादफोराव बा साउटथिं बेबायदिनो सोलोंहैनायखौ जोङो नुनो मोनो बेंग्लर हाइद्राबादफोराव नार्सिं सोलोंहैनायखौ आङो खोनानो मोनो आरो मिथिनो मोनो